बर' रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे गोबां रोखोमै सोलाय सोल' जाबोदों जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थाङोब्ला एबा गुबुन हादराव थायोब्ला गुबुननि रावखौ बाहायनांगौ जायो आरो गोबां बेफार फालांगि खालामनायावबो गावनि रावनि अनगायै गुबुन रावखौ बाहायनाय जायो बेफोरनि गेजेरजों जर'खायै गुबुन राव आरो हारिमुफोरनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जेरै गुबुननि जायगायाव थायोब्ला गुबुन हादरनि सुबुंनिफोरनि राव हारिमुखौ एसेब्लाबो बाहायनानै एबा एसेब्लाबो सोलोंनानै लानांगौ जायो बेनिखायनो रावखौ सोलायनाय नुनो मोनो